हाँ आज की दुनिया में हिन्दी बोलने वाले लोगों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़रा है क्योंकि हम देख रहे हैं अब हमारी दुनिया में इन अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा अभाव हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में भी अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्त्व महत्व दिया जा रहा है जिससे हिन्दी भाषा बीमार होते जा रही है और हिन्दी भाषा पर प्रभाव पड़ रहा है रोजगार की भाषा को रोजगार में भी अंग्रेजी भाषा को भी महत्त्व दिया जा रहा है और साथ ही साथ इसी के साथ हिन्दी साहित्य में भी कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहा हमारे हिन्दी साहित्य और कला में भी इस प्रकार से कमी आ रही हैं जैसे कि लोग ज़्यादा साहित्य से प्यार नही कर रहे और उसमें रुचि नहीं रख रहे हमारी जो हिन्दी साहित्य कला हैं वो भी पीछे छूटती जा रही है और अभी के जो लोग है वो एक मोडर्न जमाने के लोग हें जोकि साहित्य कला से पीछे होते जा रहे हैं जोकि हिन्दी साहित्य हैं उसमें भी कोई रुचि नही रख रहा है और उसका निर्माण भी कोई नही कर रहा है और इस प्रकार से हमारी हिन्दी भाषा पर अंग्रेजी भाषा का एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि लोग हिन्दी को ज़्यादा महत्त्व नहीं दे रहे क्योंकि व्यवसाय में भी हम जाते हैं तो अंग्रेजी को महत्त्व दिया जाता है अंग्रेजी को पहले पूछा जाता है इसीलिए हिन्दी को ज़्यादा महत्त्व नही दे रहे हैं और अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा भी अब अंग्रेजी में ही हो रही है